आठ अगस्त उन्नैस सए नबासी अठारह फरवरी उन्नैस सए अठहत्तरि सोलह फरवरी दू हजार बारह दस जून दू हजार दस आओर तेरह जून दू हजार बारह